ओ जोंनि हालामाव एबा खाथि खाथियाव जेनेबा ओ सरखारि सावस्रि बिफान दङ एबा ड'क्टर दङ बेहायनो जोंनि जेनेबा गगा मोननाय लोमजानाय इदिनो बिफोर बिफोर हामो आरो बिफोराव मुलि मोनो मुलिया बेफोराव मोनो बिदिनो गोसा लोमजाब्लाथाय जोङो ओ पातसालाफोराव गुवाहाटिफोराव थाङो हास्लाबा इफोराव फैसायाबो खरसा थाङो आरो बेखायनो जों बेफोराव जोंनि खाथियाव थानाय जोंनि खाथियाव थानाय ओ सावस्रि बिफानावनो जोङो मुलिफोरखौ लायो आरो माब्लाबा लोमजानाय खर' सानाय बेफोर बायदिखौनो जोङो जायो जाखांनानै जों आरो देहाखौ मोजां मोनो आरो जोंनि खाथियाव थानायवनो ओमफ्राय सिमलायावबो दं बे गोजान गोजान जायगायाव थांनो थाखाय जोंना फैसाया थोस्लाबा आरो इदिनो बेखायनो जों खाथि खाथियाव थानाय फार्मासि ड'क्टरफोरावनो जोङो मुलिखौ लायो इदिनो सोरबाफोर माबा मोनसे जायोब्ला जों बे खाथिनि ड'क्टरनावनो जों थाङो थाङो एबा लांनानै थाङो उनाव बेहायनो बिनि सावस्रि बिफाननिफोरा बेखौ फाहामथाय होयो जोंनि ओनसोलनि गासैबो सुबुंफोरानो ओ जोंनि खाथिनि ड'क्टरनावनो थाङो आरो थांनानै बिनिफ्रायनो गोबां मुलि लाबोयो इदिनो बेखौनो जायो इदिनो माब्लाबा बेफोराव हामस्लाबाथाय पातसालाफोराव लांनांगौ जायो आरो बिदिनो सावस्रि बिफाना ओमफ्राय बिदिनो नोंनाव जानाय जायखिजाया जेनेबा मोदोमानो सानाय जेनेबा हान्थु सानाय ड'क्टरफोरा गावसोर नायनानै मुलिखौ हरो हरनानै जों बेखौनो जायो आरो